जय झूलेलाल मुंहिंजी हिकु ख़ासि सहेली आहे उन खे गाननि ॻाइण जो ऐं भॼन ॻाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे पर हुन जी आवाज़ थोरी भारी आहे त हूअ मूंखे चवंदी आहे दीदी तव्हां ॿुधायो सलाह ॾियो त मां कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजी आवाज़ खे थोरो मतिलबु नॉर्मल कयां त मां हुन खे ईअं ई चवंदी आहियां की खटो वधीक न खा ऐं तरियलु शइ न खा काई बि ऐं पंहिंजो गर्म गुनगुनो पाणी पी शहद में कारो मिर्चु विझी चट पंहिंजो त थोरो तुंहिंजो गलो सही थी वेंदे जीअं तीअं इहो उपाय कंदीअ तीअं तीअं तुंहिंजो गलो नॉर्मल थी वेंदे ऐं उन खां पोइ पंहिंजो पाणे ॾिसिजे त तुंहिंजे ॻाइण में केॾो तासीर थो अचे रियाज़ ऐं रियाज़ कंदी रहो पंहिंजो जेतिरो कंदीअ ओतिरो सही रहंदी पंहिंजे लाइ